جب بھی ہمارے علاقے کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے تو ہمیں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے لائٹ پنکھا کچھ بھی نہیں چلتا اور گرمی بہت لگتی ہے کچھ کام بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہم موم بتی لالٹین اس کا استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے تھے اور آج کل تو ایسا ہے کہ انورٹر آ گئے ہیں شہروں میں اب تو ہر کسی کے پاس انورٹر ملیں گے اور جب بھی لائٹ بھاگ جاتی ہے تو انورٹر لائٹ پنکھا کولر ہر چیز انورٹر سے چلتی ہے تو اس سے بہت سہارا ہوتا ہے انورٹر کے آنے سے اور گاؤں میں تو ابھی بھی اانوائٹ گاؤں میں تو انورٹر ہوتا ہی نہیں ہے بس کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں انورٹر ورنہ تو گاؤں کے لوگ تو موم بتی یا دیا اور لالٹین اس یہی جلاتے ہیں اور ہوا کے لیے وہ باہر پیڑوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں چارپائی ڈال کے یا چھتوں کے اوپر چلے جا وہ گھروں کے اوپر چلے جاتے ہیں چھتوں پہ تو ایسے وہ کرتے ہیں ویسے تو گاؤں میں زیادہ لائٹ جاتی نہیں ہے اور جاتی ہے تو سب ایسے ہی کرتے ہیں